भोरमे दौड़यमे बड़ नीक लागय छै भोरमे जे दौड़य छियैने ओइसँ शरीर स्वस्थ रहय छै भोरमे सभकेँ दौड़बाक चाही किछु देर दौड़लहुँ किछु देर पैदल चललहुँ इएहे दौड़य पैदल चलयमे बड़ा बढ़िआँ लागय छै हर आदमीके दौड़बाक चाही कारण छै आज काल्हिके जमाना भए गेलय दोसर टाइपके पहिले लोग साइकिल चलबय साइकिल चलाय चलाय कऽ बाहर कतहु जाइ रहय तऽ ओकरा चर्चा हइ रहय एकरा एखन तऽ भए गेलय अहाँके वैज्ञानिक युग एखन लोग की करलक तुरत पाइ भेल मोटरसाइकिल खरीद देलक मोटर साइकिलपर चढ़ल जब मोटरसाइकिलपर जखन चढ़य छै तखन तरुआक तऽ काज हइ नहि छै तखन तऽ बुझियौ आब भए गेलय ओ वैज्ञानिके युग तखन ओ आरामसँ मोटरसाइकिलपर जाइ यऽ आबय यऽ तऽ ओकरा मने एक्सरसाइज नहि हइ जब तक भोरेके लोग नहि दौड़तय भोरेके लोग नहि टहलतय तब तक कोनो विकल्पे नहि छै आओर दौड़ना चाही शरीरके स्वस्थ राखय खातिर दौड़बाक जरूरी छै तकरा बाद साँझके भोजन कएके सओ कदम टहलना चाही पाँचो सात मिनट आठ नओ दस मिनट टहलना चाही टहलयके बाद शरीर स्वस्थ रहय छै खाना भी पचय छै आओर शरीरमे जब खाना जब तक नहि मने शरीरमे चारू तरफ मने खाना लए गेल दौड़तय तब तक दिक्कत छै एक जगह खाना रहयसँ पाचन क्रियाके प्रॉब्लम होइ छै अइ लए कऽ सभ आदमीके भोरके चाही आओर साँझमे करबाक चाही आओर रोज दौड़ना चाही रोज दौड़बय अच्छा रहतय हम तऽ बच्चोसँ भोरके उठेलहुँ कहलहुँ चल तुम तोरो सभ दौड़ घूम फिर सभ बच्चा उठिके आगामे हमरा आगामे एगो दुर्गा मन्दिर छै रोज हमरा आरके सभ आदमी मन्दिर देखय उमहर गेलहुँ घुमि फिरि कऽ दू किलोमीटर जादा जितनो चारि किलोमीटर तीन किलोमीटर पॉँच किलोमीटर बच्चा साथमे रहय छै से कमे दूर खूब बढ़िआँसँ घुमि फिरिके चलि एलहुँ दौड़यके बाद शरीर फिट रहय छै आरो दौड़बाक चाही सभ बुजुर्गोके तऽ आब पता छै पहिले लोकके रहय मानिके चलू कच्ची सड़क रहय तऽ लोग पैदलो दौड़य रहय आब तऽ पक्की नहि भए कच्ची नहि रहलय पक्की भए गेलय पहिले कच्ची रहय तऽ पहिले चलि आबय आब पक्की भेलयहँ आब लोग पैदल जे छै चप्पल पहिरके जूता पहिरके दौड़य रहय आब पहिने लोग थालो कादो दअ कऽ जाइ रहय कुनो तीर्थ स्थान आओर दौड़य खातिर बहुत नीक लागय छै दौड़यमे कभी काल भी चलयमे नीक लागय छै पैदल चलयमे दौड़यमे शरीर स्वस्थ रहय छै शरीर तन्दरुस्त रहय छै कुनो सराय तरायके शरीरमे प्रॉब्लम नहि होइ छै जब सरै प्रॉब्लम नहि होलय स्वस्थ रहलय तऽ बहुत अच्छा रहय छै घरमे ककरो तबियत खराब भए गेलय तऽ तखन तऽ दिक्कत नहि हेतय पाइयो खर्चा हेतय समइयो व्यतीत हेतय आमदनियो नहि हेतय आइ काल्हि तऽ सभलोग बिजनेस करयवला भए गेलय तऽ सभ आदमी आरामसँ दौड़ू एक नम्मरसँ दौड़ू कोनो दिक्कत नहि छै दौड़यमे दौड़ दौड़य खातिर बहुत अच्छा छै दौड़ दौड़के देखय छियै बहुत आदमी कते विजेता भए गेलय पहिले चाहय दौड़नायके बहुत आदमी दौड़के जीत भी लगबय छै दौड़ भी करय छै दौड़ करना चाही हर आदमीके बुजुर्गके बुजुर्गके खाली रहना चाही चप्पल जूता पहिरके टहलना चाही खाली चप्पल पहिरके जेतय तऽ दिक्कत हेतय खाली ओकरा छै आरामसँ तऽ बढ़िआँसँ सभके टहलना चाही